हमरटा सभके जे खाना छै ग्रामीण खाना ओ छै भात दालि तरकारी दही पापड़ अचार इएहे सभटा खाना छै आओर एकरा अपना जे जन्म स्थल छै उ घरपर खाइके पसिन करै छियै आओर इहाँके जे भोजन छै उ भात दालि सब्जी चटनी अचार पापड़ लास्टमे दही चीनी चलै छै आओर ई सभटा अपना परिवार एक साथ बैठिके अपना घरपर खाइके बात ही कुछ अलग छै आओर घर ही खाइके पसन्द करै छियै भोजन जे गाँवमे जे घरपर जे बनै छै ओ जलाबनसँ बनलके स्वाद ही कुछ आओर होइ छै ओइसँ भी ग्रामीण खाना मिथिलाके खाना एकटा अलग स्वादे दै छै जाहिसँ आओर दही खिचड़ी दही अचार भात दालि सब्जी अचार चटनी ई सभ प्रसिद्ध खाना छै गााँवमे अपना घरपर पूरा परिवारके साथ बैठिके एकसाथ खैलहुँ पीलहुँ तऽ ओकर बात ही कुछ आओर छै इएहे सभटा खाना छै ग्राममे गाँवमे घरपर भात दालि सब्जी चोखा पापड़ अचार चटनी दही चीनी खिचड़ी चोखा इएहे सभटा प्रसिद्ध खाना छै हमराटा के अच्छा लागै छै घरपर बैठिके पूरा फैमिली पूरा मेम्बर सभ सदस्य घरपर बैठके एकसाथ खाइ छियै रहै छियै इहेटा